हाँ हाँ नमस्ते सर कपड़ा है न यहाँ कपड़ा का माल सर्ट पैंट खरीदना है या मेरा मॉल सेख सुमंदगंज में है आइए हाँ कपड़ा आपको कपड़ा आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा अच्छा अच्छा इसमें नए गारमेंट में अच्छा अच्छा कपड़ा आये हैं आप बच्चों को शादी विवाह में भी पहना सकते हैं क्या सर नहीं सर्दी का कपड़ा तो हम सब रखें हैं मिलता है वो भी सर्दी का कपड़ा भी मिल जाएगा आपको गर्मी का कपड़ा भी मिल जाएगा लेकिन उसमें शो में हम लोग गर्मी का ही कपड़ा लगा के रखते हैं सीजन के अनुसार हम लगाते हैं हम

हाँ बाजार का टाइम टेबुल है सुबह सात बजे से खुल जाता है और शाम को आठ बजे तक रहता है आप काभी भी आइए बंदी नहीं होता है एक न एक आदमी रहता है हमेशा वहाँ पर हाँ थोड़ा लंच करने के लिए ये लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपन समय बारी बारी से देके जाते हैं उसमें एक आदमी दो आदमी जरूर आपको मिलेगा हाँ यहाँ पर बच्चों का भी है जेन्ट्स का भी है लेडीज का भी है आप वहाँ धोती उती सब भी मिलता है मारकिंग का कपड़ा आता है वो भी मिलता है आप को आप जो भी चाहिए कपड़ा वो कपड़ा मिलेगा हाँ हाँ हाँ अच्छा बूढ़ी औरतों के लिए वो भी मिल जाएगा सूती में कपड़ा रहता है उन लोगों का हाँ हाँ वो भी है वो भी मिलगा हाँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आया है नहीं नहीं बंदी नहीं रहता है मतलब रविवार को सोमवार को बंदी कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं लेकिन अब बंदी लगता है की अब हो जाएगा हर हर हफ्ता में एक दिन बंदी होगा कहीं सोमवार को बंदी हाँ सोमवार को बंदी रहता है

हाँ हाँ नया माडल में मिलेगा कपड़ा नए नए फ़ैसन में भी मिलेगा शादी विवाह में पहनने के लिए जैकेट वैकेट वो मोदी जैकेट से लेकर सब कुछ अच्छा अच्छा जैकेट भी आया है आप आइए हमारी दुकान में और अच्छी अच्छी खरीददारी कीजिए ठीक है सर ठीक है नमस्ते सर